जय झूलेलाल मूंखे ॾाढा आइन लता मंगेशकर जा गाना झूना इलाही वणंदा आहिनि जेके आहे न जय झूलेलाल जा बि गाना वणंदा आहिनि अने मूंखे इहो आयो लाल झूलेलाल जो बि गानो ॾाढो वणंदो आहे गुजराती गाना बि ॾाढा वणंदा आहिनि